हैलो ड्राइवर अंकल मां तव्हांजी गाॾी बुक कई हुई उनमें मूंखे मैसेज आयो की तव्हां ॾह मिंटे में मूं मुंहिंजी जॻह ते अचो था बट ॾह मिंट खां वधीक थी विया आहिनि था अञा ताईं पहुंता ना आयो वीह मिंट थिया आहिनि बिल्डिंग जे हेठा लही करे तव्हां किथे आयो अञा अञा तव्हांखे घणी देरि लॻंदी अच्छा तव्हां श्री चौंक ते आहियो ऐं श्री चौंक सां मुंहिंजे घर ताईं अचनि में घटि में घटि पंजवीह मिंट लॻंदा तव्हां जल्दी अची सघो त ॿुधायो न त मां तव्हांजी गाॾी कैंसिल कंदुमि मां ॿी गाॾी बुक थो कयां